अॼु मूं अॼु मूं बनाया कढ़ी चांवर जंहिंमे ॾाढो सुठ जीरो बि विझी करे पोइ वरी मूं उनमें चयो त हैर हलका मिर्च बि विझी छॾियूं गरम मसालो बि विझो अच्छा चांवर तरंदा पर सभु उन्हीअ में मसाला ॿिया विझी करे सुठा करे ठाहिया पोइ मां रंधी कढ़ी कढ़ी में मां थूम बि विझो जीरो बि विझो पोइ मां उनमें मसाला ॿिया धाणा ॿिया सभु विझा सुठी इनजे करे मूं पोइ वरी इनमें बेसण बि विझो बेसण बि विझी सुठे तरीके़ खां कढ़ी बि बणाई पोइ ॾाढो सुठो लॻो ॿारनि खे बि खाइण कढ़ी पकोड़ा बि बणाया धाणा ॿिया बि विझा सुठा करे कढ़ी पकोड़नि वारी बणाई उनमें धाणा ॿिया बि विझी सुठे तरीके़ सां बनाई इओ सभिनी खे घर वारनि खे बि ॾाढी सुठी लॻी जंहिंमे कढ़ी बि बणाई चारि फुलका बि गॾु बणाया केर कढ़ी खाइंदो आहे केर कोन्ह खाइंदो आहे इनजे करे सभिनी जे लाइ मां सुठो ई तयारु कयो ऐं उहो सभिनी खे ॾाढो सुठो पसंदि आयो उन्हीअ सां गॾु कोइ मां हलुओ बि बणायो गाजरुनि जो गजरुनि जो हलुओ वरी ईअं बणाईंदो आहे जंहिंमे इलायचीअ जो वरी दाग ॾई पोइ वरी उनखे सुठे नमूने में थोरो भुंजे करे पोइ वरी गजर ॿी एड़ी सुठी नमूने खां भुंजी पोइ उनमें खोवो बि विझे त बि सुठो लॻे तो खोवो बि विझु उन में चीनी बि विझ वरी उनमें बदाम पिस्ता सभु मिलाइ करे ॾाढो सुठो ठाहियो उएहे महिमान आया त उन्हीअ खे बि ॾाढो सुठो लॻो त इननि इहो माने त कई आहे त ॾाढी सुठी करे कई आ सभिनी खे ॾाढी सुठी लॻी इअ मानी